سنٹرل دہلی ضلے میں مقامی نقل و عمل کے اختیارات میں شامل ہیں سب یہ ایک مشہور نقل و حمل سروس ہے جو دہلی کے مختلف حصوں کو جوڑتی ہے ایئرپوٹ دہلی کے نیشنل ایئرپوٹ کے قریبی حصوں سے ایئرپوٹ کی رسائی کے لیے مخصوصی سروس موجود ہیں بلا یہ ایک اور عملی نقل و حمل سروس ہے جو شہر کے دیگر علاقوں کو متحرک کرتی ہے پنجاب میل یہ ایک دگر اہم نقل و حمل اختیارات ہے جو دہلی کے مختلف علاقوں کو جوڑتی ہے یہ اختیارات مختلف علاقوں کے لوگوں کو روز مرہ کی زندگی میں بہتر رسائی فراہم کرتے ہیں اور شہر کی موجودہ نقل و حرکت میں اہم حصہ ادا کرتے ہیں